पहिलुका समयमे तऽ खेलब कूदबके बहुत खराब मानल जाइत रहय एकटा कहबिओ छलय जे पढ़बए लिखबए तऽ बनबए राजा खेलबए कूदबए तऽ बनबए घसकट्टा मतलब एहिने तरहक मामला रहय लेकिन आब धीरे धीरे लोग कनिटा ई बुझय लगलय गाँवमे जे खेलायब जरुरी होइत छै इसकुल भेजकऽ बच्चा होइत देखि रहल छै ने लोग पछिला बीस पच्चीस पचास सालमे लोग देखलकय जे बच्चा भोरे इसकुल जाइत छै आ साँझमे अबैत छै आ लगातार कमजोर भेल जा रहल छै खेत दिस नहि जाइ छे तऽ हारिकऽ आब गार्जियन्स अभिभावक मानय लागलखिन हँ ग्रामीणों क्षेत्रमे देखै छियै खेलाइ कुदाइके ओतेक खराब आ हेय दृष्टिसँ नहि देखल जाइ छै अहाँ खेलाउ मजबूत रहु खूब पसीना बहाउ खेतो पर जाउ खेतो पथार देखिऔ ई आब लोक धीरे धीरे लेकिन बुझय लागलै हँ ओहिमे टेलीविजन मीडिया आओर सोशल मीडियाक सेहो रोल छै आब धीरे धीरे खेल महत्वपूर्ण भेल जा रहल छै खेलायब ओतेक खराब नहि रहलय